ایک سیاح کو یا اپنے طور سے خود آس پاس کے مقامات دیکھنے کے لیے تقریباً چار پانچ ہزار روپئے میں یہ سیاحتی پروگرام آدمی دیکھ سکتا ہے